جی سر ریہو مچھلی چاہیے تھا کیا ہے مطلب کیا کریں گے اس کو لے کر کے یا شادی ہے یا گھر میں بنانا ہے اچھا دس کلو مچھلی چاہیے ریٹ تو وہی ہے جو مارکیٹ میں چلتا ہے ریٹ ڈھائی سو روپے کلو سب وہی دیتے ہیں تو ہم بھی وہی دیتے ہیں اب کتنا کتنا لیں گے آپ دس کلو لیں گے تو اور دوسری مچھلی نہیں لیں گے کوئی دوسری بھی ہے اچھے اچھے سارے ہاں ہاں وہ ڈیڑھ سو روپے کلو ہے وہ گرے ہے اور کیا کہتے ہیں سینگھی سینگھی مچھلی ہے وہ سب سے بیسٹ ہے ہاں سینگھی ہے وہ ہے ساڑھے تین سو روپے کلو

تھوڑا تھوڑا تو کم کر دیں گے آپ بتائیے کب دینا ہے کہاں دینا ہے کتنی چاہیے کتنا کتنے آدمی آئیں گے اس میں کتنا کھائیں گے اسی حساب سے مچھلی لے جائیے آپ دام وہی رہے گا دس بیس روپے کم کر دیں گے اس سے اس سے زیادہ تھوڑی کم کر سکتے ہیں بواری مچھلی بواری مچھلی تو تھا لیکن ختم ہو گیا ہے اب نہیں بچا ہے وہی سینگھی ہے ایں بواری مچھلی کا ریٹ چل رہا ہے تین سو روپے چل رہا ہے وہ لیکن وہ میرے پاس ہے نہیں آپ سینگھی لے لیجیے سینگھی بھی بہت اچھا مچھلی ہوتا ہے ریٹ وہی رہے گا دس بیس روپے کم ہو جائے گا

نہیں نہیں کوے بھی نہیں ہے کوے اب زیادہ آدمی کھاتا نہیں ہے نا اس وجہ سے کوے دکھتا نہیں ہے تو لاتے نہیں ہیں اس وجہ سے کوے کا ریٹ ہوگا وہی مہنگا چلتا ہے اس کا ریٹ ٹھیک ہے آپ آئیے